नमस्कार नमस्कार की सर हँ कहियौ जी जी हँ हँ अच्छा दस दिन का छुट्टी अच्छा तऽ ओना तऽ देखियौ इसकुल तरफ सऽ गाड़ी के सेहो प्रबन्ध छै से तऽ आबैमे कोनो दिक्कत नहि होयबाक चाही बच्चाके ओना मौसम हँ हँ हँ हँ तऽ देखियौ तकर लेल ब्यवस्था छैइसकुलमे ओहिमे बच्चा के कोनो दिकत नहि होयत ओना अगर आहाँ चाही तऽ हम दस दिन तऽ नहि हेतै ओना पाँच दिनका छुट्टी अगर चाही तऽ पाँच छओ दिन बच्चाके अवकाश प्राप्त भए जेतै ओहिमे नहि छै कोनो दिकत नहि नहि देखियौ बच्चा सबके जे छलै से ई किछु दिन सऽ एग्जाम सब से चलै छलै हेँ टेस्ट होइ छै ने बच्चा सबके तऽ ओहू सबमे बहुत हम सब लागि गेलियै तऽ ओहिमे कनी बीजी तऽ ठीक सऽ पढ़ाइ भए नहि चुकलै किछु सिलेबस जे छै ओकरा सबके कम्प्लीट करऽ पड़तै ने बच्चा सबके आओर ओहूमे अगर छुट्टी दए देबै तहन फेर दिक्कत भए जेतै कनी बच्चा सबके ओ तहन सिलेबस पूरा कम्प्लीट नहि ने भए पेतै ओकरे लेल हमसब सोचै छी हँ हँ तऽ हम सब सोचै छी हँ हँ हँ हँ से तऽ हमहूँ सब देखै छियै ध्यान दै छियै लेकिन देखियौ मेन बच्चा अबै छै परहै ले इसकुल ओकर पढ़ाइए अगर नहि हेतै ठीक सऽ तऽ फेर कि भेलै तहन इसकुल अयला के की फायदा

नहि नहि तऽ ओहि लए ओ ट्रीटमेन्ट ले छै इसकुलमे ओ ब्यवस्था सब छै किछु परसेन्ट भए जाइ छै ओ ओहि लए आहाँके नहि होयत दिक्कत ओना आओ अब तहन देखियौ तऽ ई महिना भरि आब फरबरी आबिये गेलै लगभग दस दिन छै फरबरी मे दस बारह दिन जे आ बस्स हूँ फरबरी लास्ट तक ऐहन तऽ फिक्स डेट नहि निकलै हँ ओना देखियौ भइये जेतै हँ हँ हँ हॅं हॅं हॅं कतेक समय भेल एहि समयमे छुट्टी फेर नहि दिक्कत भए जायत ने बच्चे के फेर पढ़ाइमे दिक्कत भए जाएत बात बुझियौ कनी ओना देख लियौ हम जी ठीक ठीक ठीक आब ठीक